भारत जा माण्हू खाइण पीअण जा ॾाढा शौक़ीन आहियूं असां शोले भटूरे डोसो दाल चांवर पाव भाजी ॾाढे शौक़ सां खाईंदा आहियूं ऐं असां सिंधी माण्हू दाल पकवान ॾोढो चटणी कढ़ी चांवर मखण कोकी सेअल भाजी ऐं मिठे में माजून साटा ॻच मुठिया गीहर जा ॾाढा शौक़ीनि आहियूं असां मसालन में लूण मिर्च हेड धाणा गरम मसालो चाट मसालो ॾाढो इस्तेमाल कंदा आहियूं